ना हमनाय साम' खननाय बेखौ जों मोजां मोनो दैयाव गोजोमै गोजोमै ना हमनायखौ मोजां मोनो आं बोरियाव मावोब्ला जोङो मेङो गोलोमदै गयो नाथाय दैयाव थायोब्ला दैयाव दुगैनानै गोजोम गोजोम हमनायजों जोंनि देहाया गोलोमाबो मोजां मोनो बोरियाव गाखोयोब्ला गोलोमो ना मोनोब्ला जों नोगोद खुसिजोंनो जों मेंनायखौ गोजानाव थायो जोंनि मेंनायफोरा ओमफ्राय जोङो लामा लामा जों रंजाबोनो गोसो जायो सोरनि बांसिन सोरनि खमसिन जोङो नायलायो ओमफ्राय खुसि खुसि मिनिलायबोयो ना हमनानै बेनिखायनो ना हमनायखौ जोंं मोजां मोनो